जय झूलेलाल भैया मां तव्हांजे मिठाइन जी दुकान जी जाम तारीफ़ ॿुधी आहे त अॼु तोहारु जे मौके़ ते मां हिकु किलो गाजर जो हलुवो ऑडर थी करण चाहियां त मूंखे अ अॼु हिकु किलो गाजर जो हलुवो खपे तां घणे में पवंदो और तव्हांजी दुकान कंहिंमहिल ताईं खुलियल हूंदी आहे तव्हां मूंखे ॿुधायो त मां वठण अची वेंदमि